जों संनाय खावनाय बादायलायनायाव दिन्थिनो हायोबाबो हाबा खेरायफ्राव जों संनानै जानो हायो गामिफ्राव जों संनानै जानो हायो नाथाय इउतिउबार आरो भिडिअफोरजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया जोंहा जेबो रोंगौथि गैया बिनि थाखाय जों इउतिउबार आरो फिडिअ' फोसावनायफ्राव जोंहा जेबो रोंमोन्थाय गैया बिनि थाखाय जों गामिनि मानसि हिसाबै जों संनाय खावनाय गायनाय फुनाय बादायलायनायफ्राव आवगायनो हायो बिखिनिखौनो जोंनो जों जोंनि थांनानै थानायखौ जों दिन्थिलांनो हायो हाबा खेराय संनाय खावनाय बायदिफोराव दिन्थिफुंनो हानाय हायो आरो जों संनाय खावनायजोंनो जेब्लाबो सोलिलांबाय थायो बे संनाय खावनायनि गेजेरजोंनो जों गावनि हारिमुखौ दिन्थिलांनो हायो जोंनि दिन्थिनांगौ बा फोरमायनांगौ खोथाया बेनो जोंहा जेरावबो इउतिउबार आरो फिडिअ' जोंहा जेबो रोंमोन्थाय गैया बिनि थाखाय जों संनाय खावनायवल' बाहागो लानानै दिन्थिनो हायो